मुझे घर का सादा खाना कम मिर्च मसाले वाला खाना पसंद है मैं बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाना पसंद नहीं करती हूँ बहुत जो सादा खाना होता है जिसमें मसाले कम हो जैसे दाल और मुझे हरी सब्जी खाना पसंद है तो मैं सिर्फ सादा खाना खाना पसंद करती हूँ